हा मूंखे स्पॉटीफ़ाई बि आहे यूट्यूब बि आहे उहो स्पॉटीफ़ाई त मां सब्सक्रिपिशन बि वठी रखियो आहे मुंहिंजो त हिकु ॾींहं बि स्पॉटीफ़ाई जे बिना हलंदो ई कोन्हे सुबूह उथ भॼन ॿुध शाम जो रोमेंटिक सॉंग ॿुध और राति जो पीस वारा सुठा गाना ॿुध हीअं करे त मुंहिंजी ॾींहुं पूरो थींदो आहे सुबूह वरी भॼन ॿुध त मां त स्पॉटीफ़ाई जी दीवानी आहियां गाना मुंहिंजे लाइ ॾाढा बढ़िया आहिनि मां जीअं जीअं गाना ॿुधी आहियां मूंखे ओतिरा ई वणंदा आहिनि लेकिन मूंखे न वराएटी वणंदी आहे मां हिकु जहिड़ो गाना न ॿुधी सघंदी आहियां जीअं सी डी में थींदो आहे तव्हां खे त पतो आहे न सी डी में ओड़ा ई गाना हलंदा आहिनि जेके उहो भरियल हूंदा आहिनि और स्पॉटीफ़ाई में स्पॉटीफ़ाई में त जेतिरा गाना ॿुधिणा हुया जहिड़े टाइप जा गाना ॿुधणा हुजेव तव्हां ॿुधी सघो था त मूंखे त पर्सनली स्पॉटीफ़ाई ई वणंदो आहे और अगरि चऊं सी डी जी ॻाल्हि त सी डी में न त वराएटी आहे और उहो त टुटनि जो बि भउ हूंदो आहे किथे बि रख अंड संड जॻहि ते त उहो टुटी पवंदी और टुटी पवंदी त हुन जो कोई यूस कोन्हे लेकिन स्पॉटीफ़ाई में अहिड़ो कुझु बि कोन्हे हुन में वराएटी जे साथ साथ सिक्यॉरिटी बि आहे और जेके बि गाना ॿुध चॉईस बि आहे और सब्सक्रिपिशन विझी करे त तव्हां बिंदास गाना ॿुधी सघो था लेकिन सी डी में अहिड़ो कुझु बि कोन्हे तव्हां सी डी खे किथे बि रखंदौ टुटी पई त भउ खाईंदौ वराएटी कोन्हे और त और गायब थियण जो बि भउ आहे त जॾहिं एॾो भउ आहे त जॾहिं एॾो भउ आहे त असां छो वठंदासीं मूंखे त स्पॉटीफ़ाई सच में ख़ूब वणंदो आहे और मां स्पॉटीफ़ाई के हिन साल ई न अॻिले साल बि वरी सां सबस्क्रिपिशन कर छो कि मुंहिंजो सबस्क्रिपिशन ख़तमु थियण वारो आहे और अॼु कल्ह जे दौर में मां इहो चईंदमि कि तव्हां खे बि स्पॉटीफ़ाई ई ॿुधिणो खपे यां यूट्यूब ॿुधिणो खपे छो कि तव्हां हुते वराएटी चूस करे सघो था चुने सघो था और साथ में पंहिंजे मज़े खे डबल करे सघो था त पंहिंजी लाइफ़ में इंजॉएमेंट खपेव त स्पॉटीफ़ाई ॾाढो सुठो और पंहिंजे लाइफ़ में कुझु न कुझु त डिफ़रंट करिणो ई हूंदो आहे न कॾहिं स्पॉटीफ़ाई ॿुधोसीं त ख़ुशि थी वियासीं कॾहिं यूट्यूब ॿुधी करे कुझु और चेंज मिली वियो साथ में ॾिसी बि त सघूं था न गाननि खे त हिन करे स्पॉटीफ़ाई हुजे यूट्यूब हुजे तव्हां उन्हनि जो सबस्क्रिपिशन वठी वठो और बिंदास गाना ॿुधो लेकिन सी डी वठी करे ग़लती न कजो छो कि सी डी वठी करे तव्हां अगरि घुमण बि वञो था त हुन ई गाने खे तव्हां खे रिपीट ॿुधिणो पवंदो लेकिन अगरि स्पॉटीफ़ाई हलाए था रखो त तव्हां ट्रैविलिंग त बिंदास थियण वारी आहे त पंहिंजी ट्रैविलिंग खे बि बढ़िया करिणो आहे त बि स्पॉटीफ़ाई उते कमु अची वेंदो अ यूट्यूब कमु अची वेंदो आहे तव्हां जो सबस्क्रिपिशन वठणु रहंदो त तव्हां बिंदास हुन ते पंहिंजो गाना हलाईंदा रहंदौ और पंहिंजी पसंदि जा गाना हलाईंदा रहंदौ सी डी में ख़र्चो बि वधीक आहे ख़र्च कर और उहो टुटी पिए त भउ बि आहे त असां अहिड़ो कम ई करंदासीं असां बिंदास गाना ॿुधंदासीं और पंहिंजे गाननि में बहितरीन गाना जेके असांखे वणंदा आहिनि न सुबूह शाम रात जंहिं महिल बि हुन टाइप जा असां गाना ॿुधंदासीं छो कि असांखे वराएटी मिले थी त असांखे त स्पॉटीफ़ाई यां यूट्यूब ते ई वञिणो चाहिये पंहिंजे म्यूज़िकल सिस्टम खे थोरो चेंज करिणो पवंदो आहे और आधुनिकता जी और वधिणो पवंदो आहे सी डी थोरी पुराणी बि थी वई आहे और अॼु कल्ह जे कल्चर में घटि बि हले थी त असांजे हिसाब सां त असांखे स्पॉटीफ़ाई खे ई प्रोमोट करिणो खपे यां यूट्यूब खे प्रोमोट करिणो खपे